राजस्थान में माण्हू हिते पहाड़नि ते घुमण जो घणेई शौक़ु ठाहींदा आहिनि की जीअं माउंट आबू थी वियो जयपुर थी वियो पुष्कर राज नगरी थी वेई इन्हनि घणेई शयुनि ते ई सुठी सुठी शयूं आहिनि ॾिसण जूं जीअं पुष्कर में बि नदी आहे ऐं जयपुर जी गुलाबी नगरी आहे जीअं हवा महल आहिनि घणेई सुठी सुठी शयूं जयपुर में बि आहिनि उदयपुर में आहे घणेई सुठी शयूं घुमण जूं त असांजे राजस्थान में घणेई घुमण जी माण्हू योजनाऊं ठाहे था सघनि